हॅलो हॅलो तें भुतानी प्रोजेक्ट म्हाका कितलो आवाज कन्स्ट्रक्शनाचो बी हय रातभर आवाज उरता दंपाक उरता न्हिदू बी मेळना हय तकली गरम उरता हयी कितलो आवाजू तकली गरम जाता गवरमेंटान किद करूं जाय थोडोत टायम दवरूं जाय हय न्ही तेमकां दनपाराक दनपार करू दिवची न्ही आनी रात्रीय करत दिवची न्ही सकाळ बी बरें जात ते फक्त हय हय हय आतां सगळ्यान मेळून एक फुटी पर्यंत पंचायती सांगू जाय हे आवाजान स्टडी बी आमकां खूब त्रास जाता म्हण न्हिदू बी जायना म्हण

आं हय न्ही आतां कितले कितले टायम चलतले हे हे प्रोजेक्ट हय बेगीन सरू जाय प्रोजेक्ट नाल्यार कशें चलतले अशें हय न्ही हं

आं बरें आं हय हय पळया आतां किदें जाता बरें